खेल खेॾण सां ग्रामीण खेत्र जे ॿारनि खे कई तरीक़े जो लाभ थींदो आहे उहे जॾहिं ॿार कंहिं तरीक़े जो बि खेल खेॾंदा आहिनि उन में अॻिते वधंदा आहिनि उन में अॻिते वधण सां उन्हनि खे अॻिते शहर में वञण जी उहो ॾिनी वेंदी आहे अॻिते शहर में खेॾंदा आहिनि उन सां उन्हनि खे सामाजिक संपर्क मिलंदो आहे उन सां उहो अञा अॻिते तरक़ी करे करे अञा अॻिते वधंदा आहिनि इन सां ग्रामीण खेत्र जे ॿारनि खे समाजिक संपर्क जो इलाही फ़ाइदो मिलंदो आहे